हम जहाँ हम जहाँ रहते हैं वो एक टूरिस्ट एरिया है एक ज्वालामुखी है जो शक्तिपीठ है यहां पर लोग दूर दूर से लोग घूमने आते हैं और माता का दर्शन प्राप्त करने आते हैं क्योंकि यह सात शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है एक यहाँ बहुत ही भव्य मंदिर वैष्णो देवी मंदिर है जो वैष्णों देवी का एकदम कॉपी है इसलिए वहाँ पर लोग मंदिर को घूमने आते एक सोनभद्र में मारकुंडी है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसलिए यहाँ बरसात के समय एक दम स्विट्जरलैंड के जैसा पूरा व्यू आता है जिसको देखने के लिए बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ही आनंद करते हैं और मिनी उसको मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई है और एक ये पहाड़ी इलाका है जो पहाड़ी का लोग पहाड़ सोनभद्र एक पहाड़ी इलाका है इसलिए वहाँ पर लोग पहाड़ों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से जगह से आते हैं और यहाँ एक एन टी पी सी और ए सी एम जैसी लेंको हिंडालको जैसी महारत्न कम्पनियाँ हैं जिसे में रोजगार मिलता है लोगों को इसलिए यहाँ पर लोग ज्यादा आते हैं ये रोजगार किस लोगों को रोजगार देती हैं और यहाँ आने में ज्यादा खर्चा नहीं होता बहुत ही कम खर्चा आता है और ज्यादा ज्यादा खर्चा में लोग अच्छी से अच्छी सुविधा लोग प्राप्त कर लेते हैं